پولٹری فارمنگ میں پولٹری کو اچھا بنانے کے لئے مرغوں کی برآمدی اور پسندیدگی کے لحاظ سے مناسب نسل کے انتخاب کرے ایک جگہ منتخب کرے جو آفتوں برفانی یا برساتی موسم کی مخصوصیات کو مدنظر رکھتی ہو اگر آپ کے علاقے میں گرمی کا موسم ہوتا ہے تو فینس پنکھے اور پین کا انتظام فراہم کرے تاکہ مرغے سردیوں میں بھی راحت سے رہ سکے مرغوں کی خوراک کی غذائیت کو یقینی بنائے ویٹیمین اور معدنیات کی ضروریات کو پورا کرنے والی خوراک منتخب کرے پولٹری کے لئے مناسب پین کی فراہمی کرے تاکہ وہ صحیح طریقے سے اونٹ کر سکے مرغوں کی صحت کی دیکھ بھال کے لئے ویکسینیشن معالجہ اور پیش گوئی کی منظوری فراہم کرے فارم کی صفائی کا خصوصی خیال رکھے تاکہ مرغہ اور مرغیوں کی صحت پر اثر نہ پڑے مرغوں کو دیکھ بھال کے لئے ایک مخصوص نگرانی کرنے والا افراد رکھے جو ان کی روزمرہ دیکھ بھال کر سکے مرغے اور مرغیوں کی انقباس کی تیاری کرے جو کہ ان کے لئے مناسب گرمی یا سردی کے موسم میں ہوتی ہے مرغوں کے لئے قلعی زندگی کی دیکھ بھال کرے تاکہ وہ صحت مند رہے اور اچھی پیدوار حاصل کر سکے